एक सौ पंद्रह तीन लाख चार हज़ार पाँच सौ छः सात लाख आठ हज़ार नौ सौ दस आठ लाख नौ हज़ार पाँच सौ छप्पन नौ लाख सात हज़ार सात सौ सतहत्तर